नमस्ते हाँ बताइए क्या बात है ठीक है हमारे पास फूल मिल जाएगा यही गुलाब है गेंदा है गुड़हल है और चमेली का फूल है माला ये छोटे वाले गमले वाले फूल सब हैं कौन सा फूल चाहिए आपको

गमले वाला चाहिए कि वैसे लगाने के लिए चाहिए

गमले में लगाना है तो गमले वाला फूल है गेंदा का फूल है गुलाब का फूल छोटे वाला है तो गमले सहित दो सौ रुपिया ढाई सौ रुपिया पड़ेगा महँगा कहाँ है गमले का गमला भी तो है पचीस रुपिया का कहाँ गमला मिलता है भइया पचीस रुपिया का कहाँ गमला मिलता है वही दस रुपिया कम हो जाएगा और का हाँ डेढ़ सौ क्या ढाई सौ में डेढ़ सौ रुपिया आप कैसे लगा रहे हैं तो गमला नहीं ना होता गमला नहीं ना रहता आपका ठीक है आप पहली बार आए हैं तो हमीं तो बता रहे हैं भाई वाजिब दाम तो हम ही बताए हैं कि गमले गमला सहित फूल ढाई सौ का है तो वही तो कहे हैं ना कि दस रुपिया कम कर दीजिएगा चलिए आप दस तो आप भेजिएगा कि हम आएँ

तो आप भेज आप भेज नहीं दीजिएगा तो वो तो कहे हैं कि बीस रुपिया कम हो जाएगा

कुछ और कम करे है तब कितना कम करें तो हमारी भी रोज़ी रोटी है

तो वही तो वही कि पौधे के साथ गमला भी है आप कह रहे हैं कि डेढ़ सौ रुपिया लगा दीजिए तो मान लीजिए आप कितना कम करें ठीक है चलिए ठीक है तब आप भेज दीजिएगा चाहे आकर ले जाइएगा हाँ नमस्ते